हमारे द्वारा सब से कठिन मुझे लगता है बेसन से जो बनती जिसको कड़ी बोलते हैं वो बहुत ही कठिन होती है क्यूंकि उसको बेसन को पकाना बहुत मुश्किल होता है उसको या तो घड़ी चालू करके उस व्यंजन को बनाओ कड़ी को या फिर टाइम बहोत लेता है उसको पकाने के लिए कम से कम साठ मिनट चाहिए घड़ी देखने पर वो पकना बहुत ज़रूरी है वो बहुत टाइम लेती है उस में हींग डालते हैं मिर्ची डालते हैं हरी मैथी डालते हैं जिससे बेसन बादी होता है तो वो नुक़सान ना करें और वो पतला अपन घोरते हैं फिर उसको थोड़ा सा तेल डाल कर कड़ी पत्ती जिसको मीठी नीम की पत्ती बोलते हैं उससे बघारते हैं फिर उसको बहुत पतला रहता है फिर पकते पकते वो जितना जो एक गिलास से आधा होना चाहिए जैसे एक गंजी है तो उसको पकते पकते आधा होना चाहिए तब उस में बहुत अच्छा स्वाद आता है और तभी वो खाने में अच्छी लगती है और तभी वो अच्छे से बनी हुई मानी जाती है और पकी हुई मानी जाती है जब उस में गाढ़ापन आ जाता है फिर उस में अलग से थोड़ा सा बेसन घोल कर जो भजिया जिसको फुलोरी बोलते हैं वो डालते हैं तो उससे और उसका टैश्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत सुंदर लगती है देखने में भी और खाने में भी तो सब से कठिन तो मुझे वही लगती है बेसन का बनाने में उसको पकने में कम से कम एक घंटे से ज़्यादा चाहिए मिनिमम मतलब कम से कम एक घंटा तो होना ही होना चाहिए एक घंटा पकना चाहिए तभी वो बहुत फ़ायदा करती हो खाने में बहुत अच्छी रहती है छोटे बच्चे जिन के रहते हैं उनको तो ये बेसन जिसको कड़ी बोलते हैं खाना बहुत ज़रूरी रहता है उससे बच्चों का जो कहते हैं पाचन क्रिया वो बहुत अच्छी रहती है